हाल जे ॾींहं में उत्तर प्रदेश में सुर्खी बटोरण वारा इलाही समाचार आहिनि जंहिंमें संगम शहर में जेको बुनियादी ढांचे जो नओं रूप ॾियो आहे उनखे कीअं ठाहियो आहे उनमें कमु कार कीअं थियो आहे हिनजे बारे में ॿुधायो वियो आहे और जेको करोड़नि रुपयनि जी अफ़ीम जी तस्करी थी आहे हुनजे बारे में बि ॿुधायो वियो आहे और हुनमें जेका माण्हू गिरफ़्तार थी विया आहिनि हुनजे बारे में और जेको बस बस बाइक सां टकरु थी आहे इन बारे में बि सुठे नमूने तरीक़े सां ॿुधायो वियो आहे हे सभु ॿुधाइनि था असांखे कीअं शहर में थिए थो कीअं हले थो छा थिए थो कीअं ठहियो पयो आहे सभिनि जे बारे में ॿुधाए समाचार जे ज़रिये असांखे ख़बरु हलंदो आहे